جی آپ فیمس کے مینیجر بول رہے ہیں جی آپ فیمس ڈھابا کے مینجر بول رہے ہیں جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کے ڈھابے پہ مطلب آپ کا پورا مینیو کیا ہے اچھا اچھا پرائزز جی آپ پرائزز بتائیے میں اس حساب سے پھر آپ کو بتاؤں گی

اچھا میں آپ سے ایک چیز اور پوچھنا چاہ رہی تھی آپ کے یہاں مٹن بیف اور فش بھی ملتا ہے تو آپ کے اچھا اچھا تو آپ کے مٹن اور بیف میں کیا اسپیشلٹی ہے آپ کے مطلب ہوٹل کی اوکے اوکے تو میں آپ کو آڈر دے دیتی ہوں آپ مجھے ایک فل پلیٹ بریانی کر دیجیے گا چکن اور ایک مٹن کری کر دیجیے گا فل پلیٹ اور مجھے دس روٹی کر دیجیے گا رومالی روٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آپ اتنا مجھے پیک کر کے کب تک ڈلیوری کر دیں گے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک اچھا اچھا میں ایک چیز اور پوچھ رہی تھی کہ آپ کے یہاں جو چکن اور یہ سب چیزیں حلال ہوتی ہیں نا اچھا اور آپ کے یہاں وہ ملتا ہے اسنیکس میں کچھ آئٹم کچھ بھی ہو آپ کے اگر کچھ بھی ہو ڈیزرٹ سے کچھ ہے آپ کے پاس اچھا اچھا تو مجھے ایک چاکلیٹ کیک بھی کر دیجیے گا اس کا پرائز کیا ہے اوکے اوکے میں آپ کو لوکیشن سینڈ کر دیتی ہوں